अगर हमरा हिसाबसँ अगर कोनो भी घर अहाँके बढ़िआँसँ चलि रहल छै ओकर बच्चा अगर बढ़िआँसँ मतलब पढ़ि रहल छै तऽ सबसँ बेसी योगदान ओ घरके महिलाके रहै छै अइ दुआरे किए तऽ ओत्ते भोरे उठिकऽ ख नस्ता बनाकऽ बच्चाके देनाइ अइके बाद फिर सारा घरक काज केनाइ ई अहाँके मतलब जे छै से पुरुषके एकटा रहै छै जे पुरुष नहि कऽ सकैय बट महिलाके ई काज डेली करबाक रहै छै आओर ओइ काजके ओ ओतबी मनसँ करै छै जतेक पहिलुक म पहिलुक दिना मनसँ करै छै ई नहि छै अइ दिन आइ मोन नहि यऽ काल्हि मोन नहि यऽ कतबो ठण्ढी रहै बरसात रहै ओकरा भोरे उठबाके टा छै आओर सारा काम करबाक छै ई बहुत पैघ बात छै अपना आपमे डेली खाना बनेनाइ मतलब जे छै से तै बाद बालबच्चा सबके जे भी कोनो काज छै ओसब केनाइ ओइके बाद घरमे की सब छै नहि छै घरके चलेनाइ आओर सङ्गे जे छै से मतलब जे जिनको बच्चा सब पढ़ि रहल छै ओ कनी काल बच्चा लग बैठनाइ ई सब एकसाथ केनाइ ई बहुत पैघ बात छै अपना आपमे एगो आओर हमरा नहि लागैए की महिला बिना महिलाके एत्तेक काज सम्भव छै आइकाल्हि तऽ महिला हर क्षेत्रमे अपन योगदान दऽ रहल छथि अइमे कोनो दू राय नहि छै किए तऽ हुनका बिना बहुत सारा चीज सम्भव छैहो नहि ओना तऽ जे छै से शिक्षाके लए कऽ पहिने छलै कि नहि नहि महिलाके नहि पढ़ेबाक चाही महिला घरमे रहतै लेकिन लेकिन नहि आब ई अहाँके सोच बदललै हँ आओर आब हर महिला चाहै छै कि हुनकर बच्चा अङ्ग बुच्ची पढ़ै आओर आगाँ बढै ओ अपने पढ़ता शिक्षित हेता आओर हर क्षेत्रमे अप्पन योगदान दै जहाँ जहाँ लड़का दै छलै ओइठमा हर क्षेत्रमे देख लियौ आइकाल्हि लड़की वर्चस्व भऽ रहल छै एना नहि छलै पहिने की छलै कि नहि नहि लड़के टा हमर जेत्तै कोनो फोर्समे कोनो सेनामऽ बुल लेकिन नइ आइकाल्हि लड़कियो आगाँ बढ़ि चढ़िकऽ हिस्सा लऽ रहल छै देशके हर तरह के जे कि अपन योगदान दऽ रहल छै अपना हिसाबसँ दऽ रहल छै सरकार जे छै अइमे सरकारोके काफी योगदान छै हुनका बढ़ाबा दैमे काफी प्रोत्साहन राशि वगैरह दए कऽ कि नहि नहि बच्चीके भेजू तऽ अहाँके ई भेटतै बच्चीके ई ई कन्या उत्थान योजना ई योजना ओ साइकिल सब जे भी किछु छलै ओ सब देलखिनहँ ताकि जे बच्चा या जे भी केओ जा रहल छै इसकुल वगैरह ओ मतलब जाइ आओर पढ़ै पढ़तै इण्डिया तभी तऽ बढ़तै इण्डिया ई तऽ अहाँ सुननहिये हेबै तेनाही जे छै से अइके पीछा सरकारोके बहुत बहुत धन्यवाद देबाक चाही आओर मतलब महिलाके विकास काफी भेलैहँ आओर भए रहल छै एखनो नहि छै कि मतलब भऽ रहल छै आब तऽ हर हर क्षेत्रमे कन्धा सँ कन्धा मिलाकऽ वास्तविकमे साथ दऽ रहल छथिन महिला कोनो जगह तऽ पुरुष नऽ जबकि महिले अथी केने छथिन मतलब हर चीज कऽ कऽ कमाण्ड सम्हालने छथिन तऽ बढ़िआँ बात छै जत्ते महिला पढ़थिन ओत्ते देस आगाँ बढ़तै बस